हेलो हँ हम राजीव बजैत छी अच्छा अहाँ सर बजैत छियै हँ तऽ हमर बच्चा अपनेकेँ इसकुलमे छै हँ हमर बच्चाके नाम छी ऋषभ कुमार झा हँ तऽ ओ पढ़ाइमे केहन केहन की एहि सहए तहि सम्बंधमे अथी करबाके छलऽ

हँ हँ

जी तऽ हमरा हँ तऽ हमरा छलऽ सर जे मतलब कि आओर जे बढ़िआँ बच्चा बनितै ताहिके लेल ओकरा कनी एक्स्ट्रा क्लासके जे व्यवस्था कऽ दैतियै जे चालिसो पचास मिनट ओकरा एक्स्ट्रा मतलब भेट पबतियै दोसर बच्चासँ मतलब तऽ ओ नीक रिजल्ट कऽ सकैत छलै हँ सर मेहनत पूरा करैत छै सर जे हिसाबसँ अहाँ सब मतलब ओकरा अथी करैत छियै गुरुके बात मानैत छै गुरुके आदर करैत छै तऽ तेकर व्यवस्था करतियै सर हँ हँ

जी जी जी सहए होयबाको चाही शिक्षकके सहए काजो छियै काजे छियै सर हँ

हँ जी

जी

बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद सर हमरा अहाँसे इएह उम्मीद छलैया ठीक छै जी